मां मुंहिंजे घर में वाईफाई कनेक्ट कराए रखियो आहे छोजो उन मां मूंखे ॾाढा माना फ़ाइदा आहिनि हिक त भई मां हाउसवाइफ आहियां ॿियो त मां ऑनलाइन बिज़निस कंदी आहियां त घटि में घटि मुंहिंजी ॿ सौ खां टे सौ एमबी त रोज़ु मुंहिंजी खतम थी वेंदी आहे इन में वाईफाई में त मुंहिंजो डेटा मुखे ऐतिरो बस ॿ सौ एमबी या टे सौ एमबी त मूंखे पूरो लॻे ईअं थो थी वेंदो ई आहे माना ऐं ॿियो त मां भई हाउसवाइफ सां गॾ गॾ ऑनलाइन बिज़निस बी कंदी आहियां ऐं उन सां स्पीड बी ॾाढी सुठी मिलंदी आहे त मुंहिंजा सभ कम थी वेंदा आहिनि केॾी महिल मुंहिंजे फोन में रिचार्ज न हूंदो आहे त मुंहिंजे घर में वाईफाई कनेक्ट थियलु आहे त मां उन मां पंहिंजो कम करे छॾींदी आहियां आड़े पाड़े में बि माण्हू मूंखां नम्बर वठी करे मुंहिंजे वाईफाई जी सुविधा खणी करे पंहिंजो कम इस्तेमाल कंदा आहिनि ऐं ॿी ॻाल्हि त नेटवर्क जी त कोई प्रोबलम थींदी कोन्हे मोबाइल में जेको मां रिचार्ज कराईंदी आहियां उन में मूंखे कॾहिं कॾहिं तकलीफ़ पवंदी आहे त भई नेटवर्क खां ॿाहिरि आहे पर घर में जेको मां वाईफाई लॻायो आहे उन में मूंखे कोई ॿी ॻाल्हि जी कोई दिक़त कोन थींदी आहे मां ॿ सौ खां टे सौ एमबी सॼे ॾींहं में यूस कंदी आहियां ऐं मुंहिंजो ऑनलाइन बिज़निस बि आहे मोबाइल ते त मूंखे माना वाईफाई ॾाढो ज़रूरी आहे